अ'ऊं तानिया डोगरा रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौहने आह्ली आं ते इक बारी के होआ कि मिगी बचपन कोला गै बड़ा शौक हा मूर्तियां बगैरा बनाने दा ते